भारता तशे विचार आसतात जशे म्हळ्ळ्यार राजकारणाचे बरोवप मागीर राजकारण तशेंच मागीर जातींचे बरोवप हांचे मनाय आसता कारण राजकारणाचेर बरयलें अशें रोखड्या खंय रिकॉर्ड जाता मागीर तें थंय तर पावलें म्हणल्यार तें स खंय त्या लोकां कडेन पावलें जाल्या तें ताचो परिणाम आमकां जेलीन वा तशें घालून जेलींत वसचें पडटा मागीर जातींचे बरयलें आल्यार त्या पर्टिकुलर खंयंच्या एका जातीचे लोकां खातीर वायट दिसता मागीर थोडे तेका लागून ताची मनाय आसता कारण आपल्या आपल्या जातींचेर अशेंच वेगळ्या वेगळ्या लोकांचो जसो आपल्या जातीचो मोग आसा तसो तांचो वेगळो ओपिनियन आसता जर आमी तर खंयंचे त्या विशयाची जर तांचे बद्दल बरयलें जाल्या तें तांकां पटना जाल्या तें आमच्या खातीर बऱ्याक पडना आनी आमकां मागीर ताच्या खातीर बंदखण तशें मागीर खंयचे सत वायट आम आमच्या खाती वायट पडटा तें